मैं मां बाग़बानी करणु पंहिंजी भेण खे ॾिसी शुरू कयो ॾाढी सुठी भाग़बानी कंदी हुई पंहिंजे बाग़ीचे में सुठा सुठा पौधा लॻाईंदी जंहिंखें ॾिसी करे मुंहिंजो मनु ॾाढो सुठो महिसूसु कंदो हुओ उन खे ॾिसी करे ई मां बाग़बानी करणु शुरू कई जीअं मां पंहिंजे पंहिंजे बाग़ में मनी प्लांट तुलिसी जो पौधो एलोवीरा गुलाब जा इलाही तरीक़े जा पौधा लॻाया जंहिंमें उन्हनि खे कीड़नि सां ब बचाइण जे लाइ मां दवा खाद इलाही शयूं विधियूं पाणी जो सुबुहु शाम ध्यान रखियो हिन तए जी पौधनि में गुलाब पंहिंजी ख़ुशबू बिखेरंदो आहे उ उन खे ॾिसी करे सुंघी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे तुलिसी जा पंहिंजा बेनिफिट्स आहिनि जंहिंजा फ़ाइदा असांजे लाइ ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि और एलोवीरा जो स असांजी त्वाचा जे लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे जो उन उन जो जेल आहे इलाही शयुनि में कमु ईंदो आहे दवाउनि में इहे असांखे बाग़बानी करणु खपे ऐं उन्हनि खे ॾिसी करे मन बि सुठो थींदो आहे जीअं असांजे घरनि मां कार्बनडाईऑक्साइड निकिरी वेंदी आहे असांखे फ्रेश हवा फ्रेश हवा मिलंदी आहे ऑक्सीजन मिलंदी आहे जंहिंसां असांजो जो शरीर आहे त असांजी त्वचा आहे ॾाढी सुठी रहंदी आहे